ऑनलाइन स्कूल जी पढ़ाई ऐं कोचिंग इहा ॿारनि जे जीवन खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे छो जो हिननि खे हिकु त प्री प्लैन सॼो मिली थो वञे भई कहिड़े ॾींहं ते कहिड़ी पढ़ाई करिणी आहे कहिड़े ॾींहं बि ॾींहं ते कहिड़ो विषय हलिणो आहे केतिरे कलाकनि खां कलाक केतिरो विषय हलंदो आहे कहिड़ो टीचर पढ़ाईंदो कॾहिं विषय पूरो थींदो अञा केतिरी विषय बाक़ी आहे सिलेबस केतिरो पूरो थींदो इहो सॼो प्री प्लैन थिए थो ऐं ॿियों कोचिंग आहिनि उन्हनि में बि इन्हनि जो उन्हनि खे सुठी तरह पढ़ाई थी वञे त हिननि खे ॿारनि जो विकास थिए थो गॾोगॾु इस्कूल सां गॾु कोचिंग में माना ॿारनि खे ॾींहं में ॿ दफ़ा पढ़ाई थिए थी त उहो सॼो स सुठी तरह पढ़ाई थिए थी ऐं ऑनलाइन स्कूल में जेके पढ़ाई थिए थी उहो वॾी जेको बि चैप्टर हे या जेको बि टॉपिक हुजे थो हुन में डिप अंडरस्टैंगिग थिए थी ऐं पढ़ाईअ खां वधीक अगरि ॿार कुझु ॾिसी करे पढ़नि था त उन्हनि खे वधीक यादि रहे थो छो जो चवंदा आहिनि कि जेको पाणि पढ़ी करे कयू उहा पाण खे केॾो यादि न रहंदो आहे जेको पाणि ॾिसी करे पढ़ूं त ॾिसी करे पढ़ण में या वीडियो करण में या हुन वीडिया में छा आहे कि भाई उन्हनि खे ख़बर पिए थी कि भाई हा इअं शइ आहे एक्सपरीमेंट वांगुरु थिए थो कि भाई हा इअं ख़ाली चवनि था कि भाई सूरज इअं हूंदो आहे झंडु इअं हूंदो आहे पर हुननि जा एमेज इअं ॾेखारिया वञनि या हुते जा वीडियो थोरा ॾेखारिया वञनि या ॿिएं कहिड़ी शइ या कुझु तकनीकी वीडियो ॾेखारिया वञनि त हिननि खां हिननि खे पढ़ाईअ में ॾाढो सुठो थिए थो ऐं गॾोगॾु कोचिंग बि ॾाढो सुठो आहे जंहिंजे करे ॿार पढ़ाईअ में वधीक ध्यानु ॾियनि था ऐं अॻिते वधनि था सुठा मार्कू खणी पंहिंजे माउ पीउ माता पिता जो नालो रोशनु कनि था